त्वरित परिवर्तन नामके एक घटनाके कारण प्रौद्योगिकी एतना तेजीसँ विकसित हो रहलैहँ प्रत्येक तकनीकी सुधार तेज गतिसँ प्रौद्योगिकीके अगिला मजबूत पीढ़ी के निर्माण करि सकै हइ काहेकि प्रौद्योगिकीके प्रत्येक पीढ़ी पिछला पीढ़ीसँ बेहतर हो रहलै हँ इएह लऽ ई नया प्रौद्योगिकीके निर्माण तेजीसँ हो रहलै हँ वैश्विक गरीबीमे दीर्घकालिक गिरावट मुख्य रूपसँ तकनीकी परिवर्तनसँ बहुत उत्पादकताके कारण होलै हँ उर्जा बिजली स्वास्थ्य आओर अच्छा पानी पहुँचि रहलैहँ आओरो लोकोके जीवन बदलि देलकैहँ परिवहन टेलीफोन इन्टरनेट वैश्विक स्तरपर समस्याके समाधानके करैके अनुमति दै हइ